गांवगिऱ्या वाठारांत आनी शहराच्या खेळान खूब फरक आसा गांवगिरे लोक वेगळे वेगळे खेळ खेळटात जशे की गिल्ली डंडा लिपच्यांनी धांवच्याल्यांनी मागीर उडक्यो मारपा हातूंत खेळटात जाल्यार शा शारांतले लोक मात्शी हाय लेवल एडवांस गेम गेमी खेळटात जशे त जशे क्रिकेट बॅडमिंटन आदी शारांतले लोक मातशे शिकिल्ले सवरिल्ले आसतात आनी ते मोबायलार सुद्दां ऑनलायन गेमी खेळटात जशे की फ्री फायर पब जी आदी गेमी आसात गांवगिऱ्या लोकांक आनी शाराच्या लोकांक खेळ खेळपाक खूब आवडटा